میری بنیادی تربیت معیاری اردو زبان پر ہے جو زیادہ تر رسمی اور تحریری اردو کے قریب ہے لیکن اردو کی مختلف علاقائی بولیاں اور لہجوں کا بھی وسیع تنوع موجود ہے اردو کی کچھ اہم علاقائی بولیاں اور لہجے درج ذیل ہیں دہلوی اردو یہ دلی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں بولی جانے والی اردو ہے یہ معیاری اردو کے بہت قریب ہے سمجھی جاتی ہے کیوںکہ دلی اردو زبان کی ابتدا کا مرکز رہا ہے لکھنوی اردو لکھنوی کی اردو اپنی نفاست اور ادبیت کے لیے مشہور ہے اس میں ادبی اصطلاحات اور تلفظ کا خاص دھیان رکھا جاتا ہے کراچوی اردو کراچی کی اردو مختلف زبانوں کے اثرات کی وجہ سے مختلف الفاظ اور لہجوں کا ملاپ ہے جیسے کہ سندھی پنجابی پشتو اور گجراتی پنجابی اردو پنجاب میں بولی جانے والی اردو خاص طور پر لاہور کی اردو پنجابی کے اثرات کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے اکثر پنجابی الفاظ اور تلفظ کی جھلک دکھائی دیتی ہے یہ لہجے اور بولیاں اردو زبان کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں اور ہر علاقے کی ثقافتی پہچان کی نمائندگی کرتے ہیں ہر علاقائی بولی کی اپنی مخصوص خصوصیات ہیں جو اس علاقے کی تہذیب اور معاشرتی پس منظر کی عکاسی کرتی ہیں